हमर गाममे जे अछि अहाँके वातावरण ओतुका बहुत नीक अछि गाम छियै आ गामके जे माहौल होयबाक चाही ओ माहौल गाममे अछि ओ हमरा बहुत नीक लगैए एतय शान्ति छै आओर ई शहरसँ कनि हटल अछि शहरमे जे बेसी मने की कहल जाए यातायातके लिए बहुत दौड़ भाग रहैत छै से गाममे देखैके नहि मिलैए हमरा गाममे इस्कुल अछि कॉलेज अछि बैंक अछि पोस्ट ऑफिस अछि सभकिछु अछि आओर जे आवश्यकता होयबाक चाही ओ पूर्ति करयके साधन हमरा गाममे अछि ताहि दुआरे हमरा गाम नीक लगैए बहुत नीक लगैए आओर ओ अहाँके गाम शहर जँका अछि हमरासभके आओर एतय शान्ति छै गाछ वृक्ष बेसी छै जाहि कारणे हवा जे छै से शुद्ध हवा हमरासभके मिलैए आओर की कहल जाए तऽ कॉलेजके फील्ड छै हाइ इस्कुलके फील्ड छै ओइ फील्डमे जा कऽ हमसभ बैसैत छी मनोरञ्जन करैत छी दौड़ैत छी आ आपसमे सभ आदमी बैसलहुँ मनोरञ्जन कयलहुँ ताहि दुआरे हमर गाम जे अछि से बहुत नीक अछि आओर ई गाम जे अछि शान्ति देखैके व्यव शान्ति व्यवस्था जे होयबाक चाही मतलब ओ गाममे अछि आओर एतय जे अपनापन होयबाक चाही गाममे सेहो अपनापन अछि हमरासभके अलग अलग जाति आ धर्मके सभ हमसभ छी तकर बादो कोनो भेदभाव नहि अइ सभ आदमी आपसमे मिलजुलिके रहैत छी एक दोसरकेँ व्रत आओर त्योहारसभ जे होइत छनि पाबनि होइत छनि ताहि सभमे हमसभ हुनकासभकेँ सभके आमन्त्रित करैत छियनि ओहोसभ आमन्त्रित करैत छथि सभआदमी मिलजुलिके रहैत छी ई बहुत नीक व्यवस्था हमरा सभके गाममे अछि